जोंनि गामि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि फालांगिफोर दङ जेरै बेफोरो जाबाय न'आव फिसिनाय अमा दाउ बोरमा मोसौ मैसो बेजों लोगोसे हाग्रा बंग्रानिफ्राय हमनानै लाबोनाय सेसा एन्जर आरो खायफाया बायदिसिना हारिनि जिबौफोर एबा जिबौ जिब जिबि फिसियो बेजों लोगोसे गामि ओनसोलाव हाग्रा बंग्रा लाबोनानै फेदेरनाय बिफां लाइफां बेजों लोगोसे हाग्रा बंग्रानिफ्राय बायदि रोखोमनि बिफां लाइफां लाबोनानै फेदेरनानै बेफोरखौ फेदेरनाय फाननानै बेखौनो फालांगि खालामो जायफोरखौ बे बिफां लाइफांनि मुफोरा जेरै गाम्बारि सिगुन खैरो लावखार आरि बायदिफोरखौ हाग्रा बंग्रा लाबोनानै न'नि हानि साइड बेराफोराव गायनानै फेदेरनानै बेखौनो देरोब्ला फाननानै फालांगि खालामो आरो बेजों लोगोसे गामि ओनसोलाव गाव गावनो खालामनाय सि जोम आरो आइजो माहारिया सि खुन्दुं आरि बायनानै सि जोम दानानै फाननानै बेजोंनो फालांगि खालामो आरो बायदि रोखोमनि गस्लाफोरबो खालामो बेजोंनो लोगोसे सि दानानै आइजो माहारिया गावनि जिउखौ खुंनांगौ जायो बेनि थाखायनो गामि ओनसोलाव आइजो माहारिया बांसिन सि दायो आरो दैज्लां बोथोर फैनाय समाव माइ आबाद गायनानै फाननानै बेखौबो फालांगि खालामनाय जायो बिजों लोगोसे फाथो फोनाय आरो फाथो फोनायखौ सुखांनानै सोमनानै फाननानै बिदिनो रां आर्जिनानै फालांगि खालामनाय आरो सबाय फोनाय दालि फोनाय बेफोरखौ मावखांनानै बोथोरजों लोगोसे फाननांगौ फाननानै रां मोननायजोंनो गामि ओनसोलनि मानसिफोरा बेफोर बायदि रोखोमनि बायदिसिना फालांगि खालामो बेनिथाखायनो गामि ओनसोलाव आबादजोंनो बांसिन फालांगि खालामनाय जायो